मां समाचार बि पत्र बि पढ़ंदी आहियां मां कॉमिक्स बि पढ़ंदी आहियां ऐं मूंखे पेपर मां रोज़ु पढ़ंदी आहियां सॼो पढ़ंदी आहियां